دلی میں تعلیمی نظام تحقیق اور اختراع پر دلی سرکار کافی توجہ دے رہی ہے نئی نئی ایجوکیشن پالیسی آتی ہیں بچوں کی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تاکہ لوگ آگے ترقی کریں اس تحقیق کی بات اس کی تحقیق کی بات کریں تو کافی حد تک ریسرچر موجود ہیں جو بہت محنت و مشقت کر کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے ہاں